म्हजो स्पॅशल टॅलंट वॉलीबॉल खळप ल्हान आसतना हांव तो भावाक खेळटना पळयतालें तेन्नाच्यान म्हाका ताची आवड निर्माण जाली म्हाका तो खूब आवडटा तें पळोवन भाव म्हाका खेळपाक शिकोवपाक लागलो आनी वॉलीबॉला खातीर हांवें खूब मेहनत केली रात दीस हांव प्रॅक्टीस करतालें आनी तेज्या कारण त्या कारणाक लागून हांव आतां क्लबा खातीर खेळटां त्याच प्रमाण हांवें तातूंत नेशनल्स बीं केल्लीं आसात